जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोम जोङो मंगलबाराव फुङावनो बिदिनो दुगैनानै दुगैस्रां लोबस्राङै फुङावनो फुजा होनानै ओमफायो बाथौ लिरनानै बाथौ लिरखांनानै इदिनो बाथौनि जगारफोरखौ सुनानैहाय इदिनो बिबार बिबार होनानै आलारि बाथि सावनानै धुप धुना सावनानै फुजा होनाय जायो आरो फुजा होखांनानैहाय ओंखारनानै इदिनो दख'ना गाननानै गामिनि थानसालियावहाय मन्दिराव थांनानै आर' आर'जआव थाङो आरो इदिनो आर'ज आर'ज मेथाइ खनहैयो आरो इदिनो ओह स्कुल सिबिहैयो ओमफ्राय इदिनो आर'ज खालामनानै इदिनो ओह जोंनि बाथौ धोरोमाव ओह बिदिनो धुप धुना लगायनानै आर'ज खालामनाय जायो आरो ओह जों ओह फुजा फोरबो जायो इदिनो बाथौ धोरोमाव मोनबा मोनबा फुजा जायो इदिनो जेरैहाय बैसागो मागो इदिनो ओंखाम गोरलै जानाय आमथि ओमफायो ओह इदिनो काति फोरबो इदिनो ओह फोरबो दङ मोनबा फोरबो बे बाथौ धोरोमा बर' हारिनि मोनसे माबा ओह धोरोम जौसिन धोरोम जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेदेर धोरोम मुंदांखा बाथौ धोरोमा ओमफायो ईश्वोरखौहाय सिबिनायाव मा होनो ओम बावथायलांनाय जायो इदिनो फ्रसाद माबा माबि ईश्वोरखौहाय धुप धुना लांनाय जायो आरो इदिनो ओह बुध गाजि प्रसाद लोंनानै फुजिनाय जायो बिदिनो मंगलबाराव फुजियो आरो इदिनो मोनाफ्रावबो आर'ज जायो